हाँ भारत में पहले के मुकाबले अब पहनावा भी बदल रहा है पहले जिस तरीके से पुरुष धोती कुर्ता पैजामा फेटा टोपी का पहनने में उपयोग करते थे लेकिन अब जैसे जैसे आगे का जमाना बदलता जा रहा है उस तरीके से पहनावा भी बदलता जा रहा है अब पुरुष जीन्स पेन्ट और कमीज इस तरीके के कपड़े का उपयोग करते हैं कुछ पुरुष तो जीन्स फटी हुई पहनते हैं इसी प्रकार महिलाऍं पहले साड़ी घाघरा चोली और सलवार कुर्ते का उपयोग करती थी पहनने में परंतु अब विकास की ओर जा रहा भारत अपने पहनावे को भी बदल रहा है और इसी प्रकार यह मुझे नापसंद है मुझे पहले के कपड़े ही पसंद हैं मैं कुर्ता पैजामा और पैन्ट और कमीज पहनना ही पसंद करता हूँ मैं अपने पास के मार्केट से यह कपड़े खरीदता हूँ